आं हॅलो हो कदंबा ट्रांसपोर्ट कॉपोरेशन बस नंबर चार दोन पांच सात हाचो ड्रायव्हर उलयता आं तुमी खंया आतां हांगा आमी रावले अर्द अर्द जाले कुटाळीं रावले हांगा बस फावूंकूच ना अशें कशें लेट जातलें तुमकां हें आतां पयलीं प्लेन करून जायनाशिल्लें रस्ते बेश्टें बंद जावपाचें आमकां कांय खबर ना आनी आमकां हांगा अर्दें वर वीस मिनट अशीं जालीं लेट जाता आमी अशें किदें आतां हें आतां तुमी पयलीं सांगूं जाय न्हू नोटीस बीन किदें काडूं जाय आतां आमी काम कामा धंद्याची मनशां हांगा आतां मिटींग आहा आतां मिटींग हा हांव सोडूं कितें करूं आतां मिटींगे पावपा नाका पयलींच हांगा लेट जालो अशें कशें आतां तुज्या पयलीं ती सात पांचाची बस येवन पावोन गेली लोकांक घेवन आमी आतां ती सात विसांची बसीचेर रावल्या तुमचे आतां पावो ना कसलें कितें तुमी फोटींग बीन उलयता काय किदें आमचे कडेन आतां तुमी किदें एकूच रस्त्या वयल्यान येता न्हू एकूच रूट न्हू तुमचो अशें कशें तुमी म्हाका दिसता फोटिंगूत मारता दिसता आतां आत आतां आतां आतां आमकां तूं पयलीं म्हळ्यार आतां दुसरी बस ना हांगा लोकल ना प्रायवेटूय आतां कसली ना तुमी आतां पब्लीक बस ट्रांसपोर्ट म्हणून आतां तुमचेरूच निर्भरून आसता न्हू आमचें सगळें आतां आमी हें ना चोलोन वचपाचें कामाक आतां आमी तें आत तें आतां तूं आतां तूं म्हाका कितें कर म्हणटा तें सांग आतां हांव कितें आतां म्हाजें म्हाजें जॉब वयतलो आतां प्रोजेक्ट म्हाजी मिटींग आशिल्लीं आयज आतां पयशे कोण तूं दितलो आतां आं वाड्याची गाडी करता म्हणटा तो हांगा टायमूच न्ही येना तें आतां म्हाका कांय ना आतां ही लास्ट आतां हांव कंप्लेन घालता सदांच सदां तुमचें आयकला रावतलो कोण तुमकां आतां सदां सदचें जाला हें आतां आं रे चल चल चल आं सगळे पळयल्या कंप्लेन आतां पळोवया चल चल